آج کل کے لوگ خود پر کم اور باباؤں داداؤں پر زیادہ وشواس کرتے ہیں جیسے بابا جیسے ہوتے ہیں لوگ آج کل ان سب چیزوں میں زیادہ پڑتے ہیں کہ دعا تعویذ کراکر لوگوں کو ٹھیک کردیں سب بہکاوے میں بہت آتے ہیں لوگوں کا ایمان ڈگمگا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں بہت ٹائم سے چلا آ رہا ہے ابھی بھی کوئی کسی مسلمان کبھی کوئی ایک مذہب نہیں ہے وہ بس کچھ لوگ تو ہیں جو مزاروں کو ہی اپنا استغفر اللہ خدا مانے بیٹھے ہیں وہیں پر جاتے ہیں جاکر وہیں پہ ان سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہی دیں گے یہی دینے والے ہیں ان کا یہ سب طریقہ یہ سب ان کا عقیدہ بہت غلط ہے حالاں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بہت گناہ پڑے گا ان کو ان سب چیزوں پر اور بہت ہی برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہوتے ہیں تو ان کو ان کے گھر میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی اگر ان کو علاج سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر باباؤں جن کی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر بابا جن آ گئے ہیں تو ایسے لوگ بہت فائد اٹھاتے ہیں بہت ٹھگتے ہیں ان کو پیسوں سے بہت زیادہ ان سے مال ٹھگتے ہیں اور بہت سے لوگ دیتے چلے جاتے ہیں پھر ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے ہی سب بہتر کیا ہے ٹھیک کیا ہے